हा मूंखे न हिकिड़ो मोबाइल वठिणो आहे मां गिराक आहियां त मूंखे मोबाइल वठिणो आहे तव्हांजी शॉप सां मोबाइल जी दुकान आहे न मूंखे इहो टच स्क्रीन में कोई सुठो मोबाइल खपे अच्छा फंक्शन्स वग़ैरह सुठा आहिनि हुन में जीअं लेटेस्ट अचनि थियूं अॼुकल्ह जी नई नई ॻाल्हियूं मोबाइल में अच्छा अच्छा हिनजा थोरा अघु ॿुधाईंदव भेण कीअं अथनि अघु जी अच्छा कोई हिन खां ॿियो कोई घटि में आहे छा अच्छा वीवो सतरों नंबर हुन में सभु लेटेस्ट माना जेके नई नई अॼुकल्ह अचनि था न नवां नवां एप इहे उहो आहिनि हुन में भेण अच्छा अच्छा ओ के ऐं पंहिंजो असांजे हिन में छा काई गेरंटी वॉरेंटी घणे साल जी आहे वॉरंटी मिलंदी वॉरंटी ईंदी त कुझु भई इअं थींदो आहे न कॾहिं मोबाइल में ख़राबुत थी वञे या छा तव्हां उहा ठाहे ॾियो कम्पनीअ जो पैक ई ॾींदव न अच्छा हम्म त भेण पहिरीं घणा पैसा भरिणा पवंदा छा आहे मां यका पैसा कोन ॾेई सघंदसि यका सॼा पैसा ॾेई फोन न वठंदसि मूंखे हर महीने क़िस्त वारो खपे त कुझु अघु मे फ़र्क़ु या छा क़िस्त भरींदमि हर महीने पहिरीं घणो भरिणो पवंदो मूंखे कुझु ॿुधाईंदा तव्हां अच्छा घणा महीना भरिणो पवंदो अच्छा त ॿ हज़ार पहिरों भरे बाक़ी पंद्रहां किस्तूं थींदीयूं अच्छा माना हुनजो तव्हांजो व्याज वठंदा इहो कंपनी वठंदी अच्छा अच्छा तव्हां हा मूंखे इया वीवो जो त समुझ में आयो आहे पसंदि आयो आहे तव्हां वरी बि भेण सलाह ॾियो कि कहिड़ो वठिजे कहिड़ो सही आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे तव्हां डाक्यूमेंट्स कुझु खणी अचिणा आहिनि ठीकु आहे हलो मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमांव पोइ